नमस्ते जी हाँ जी मैडम बिल्कुल आइसक्रीम पार्लर से बोल रहे हैं क्या सेवा कर सकता हूँ मैं बताएं बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बताएं बिल्कुल करिए हमारे यहाँ सब तरह की वैरायटी मिलती हैं कौन सी फ़ैमिली पैक चाहिए आपको वनिला चाहिए हमारे पास तो जो आप ऑर्डर करेंगे मिल जाएगा हमारे पास दोनों तरह के है ना हम यहाँ लोकल भी बनाते हैं घर पर भी और कंपनी का भी रखते हैं अमूल का भी है है ना वनिला का भी है उसका तो हमने नाम रखा नहीं है लोकल का तो पर उसमें जैसे लोकल आप बताओगे मुझे किस तरह से मुझे बर्थडे में चाहिए है ना शादी की सालगिरह है उसका है क्या प्रोग्राम है उसके बारे में आप मुझे बताओ तो फिर मैं उसके हिसाब से आपकी फ़ैमिली पैकिंग करवा दूंगा हाँ यह कंपनी वाला तो कंपनी वाला ही है बस लोगो उसमें अलग अलग मिलेगा आपको बाकि जैसा आप चाहोगे उसमें मिल जाएगा कितने वापस बताना अरे मैडम हमारे चौक में पूरा नाम चलता है आप किसी से भी पूछ लेना हमारे दुकान का नाम है ना पूरे जोधपुर में और एक बार आप ले जाओगे तो आप बार बार खुद ही ऑर्डर करोगे आप एक बार ले जाओगे तो पूरे साल भर आप यहीं से खरीदोगे यह मेरा पक्का वादा है एक बार खरीद के देखो मैडम दो सौ दो सौ रुपये से स्टार्ट होगा मैडम और पाँच सौ रुपये के बीच में आ जाएगा तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये का मिल जाएगा अच्छा फ़ैमिली में कितने मेम्बर हो आप लोग कम से कम चार से पाँच मेम्बर इसमें आराम से हो जाएगा हाँ तो हाँ जी दस डब्बे होंगे बहुत सारे दस डिब्बे आप ले लो बहुत हैं पचास लोगों के लिए और बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका खाना खाने के बाद आप अगर यह टेस्ट खाएंगे ना तो याद करेंगे वॉव मजा आ गया कौन कहाँ से लाया यह आप उनको हमारी दुकान का नाम ज़रूर बताना नहीं पेमेंट एडवांस एडवांस की ज़रूरत नहीं है आप तो जब ऑर्डर तैयार हो जाता लेने आओ तब आप पेमेंट दे देना कैश पेमेंट हमारे यहाँ गूगल पर या फ़ोन पर नहीं लेते हाँ जी बिल्कुल कैश पेमेंट लेते हैं हम हाँ जी आपको बिल चाहिए वो बिल बिल दे देंगे आपको आपने आर्डर आज किया है तो शाम तक मिल जाएगा आपको क्योंकि हमारे भी क्या दो तीन आदमी थोड़ा साइट पर गए हैं देने के लिए तो थोड़ा तैयार करने में टाइम लगेगा तो चार घंटे में मतलब तैयार हो जाएगा तो पाँच घंटे में हम आपको दे देंगे अरे मैडम हमारे यहाँ बहुत ऑफर आते हैं आप तो एक बार यहाँ से ले जा कर तो देखो कन्सेशन भी दे देंगे आपको सब कुछ दे देंगे पेमेंट तो ले लेंगे आपका क्या घर की दुकान है आप एक बार ले तो जाओ एक बार जो भी आपका होगा कर लेंगे ठीक है नहीं कैश पेमेंट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट आपका बना देंगे हजार पंद्रह सौ के बीच में बना देंगे ज़्यादा नहीं बनायेंगे ठीक है ठीक है ठीक है मिल जाएगा आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए ठीक है जैसे ही रेडी होता है मैं आपको कॉल करता हूँ